आं बे जिउआव जे आखल आखु खौनो बयनिख्रुइबो जिउनि गोनांसिन होन्नानै सानो मानो होन्नानै बुङोब्ला आखल आखु गैयाब्ला जोंहा जेबोआनो गैया आखल आखुनि गेजेर जोंसो जोङो थांना थानो हायो जोङो थाखा फैसा गासिबो जिनिसानो जिउ मोनसेआव जेबोआनो गैया दानो दं दानो गैया नाथाय आखल आखुवा जेब्ला मोजां जागोन अब्ला जोङो फारफ्रामजोंबो जौगागोन

गोहो आखलानो गासिबो दा बे बिथिङाव ओंखायनो आङो आंनि जिउ मोनसेआव बा सुबुंनि जिउआव आखल आखु गोनांखौनो बयनिख्रुइबो गोनांसिन होन्नानै आं सानो आखल आखु गैयाब्ला जोङो थांना थानायनि जेबो गैया मिनिंयानो गैया दा ओंखायनो जों आखल आखुनि बिगोमा जानांगौ जिउ मोनसेआव बे थायोब्ला जोङो फारफ्रामजोंबो बिथिंजों जोङो दावगानो हायो आरो बे जोंनि दावगानाया गुवार मुलुग संसाराव जोबनो गैया नाथाय आखल आखु गैयाब्ला जोङो दसेनि गेजेरावनो जोङो गोमानो गोनां जायो बा खस्थ' बुगिनाङो बा जोंनि समायना रमायना मोननो गोयै जिउखौ जोङो दुखु जारलानि गेजेरजों जोङो खोख्लैनो गोनां जायो आं नि जिउआव बा जोंनि सुबुंनि जिउआव जोङो गिदिर गिदिर मानसिफोरनि लाइफ हिसथ्रिखौ फरायनानैनो मोनखादों जे जिउ मोनसेआव गिदिर गिदिर मानसिफोरा गावनि जिउखौ बोरै दालांखो दा बे जिउ दालांनायाव होमब्ला जोंहाबो जोंनि जिउखौ दानायाव बै गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जिउ खौरांखौ फरायनानै जोङो गोसोआव लानानै जोंबो जोंनि जिउखौ बानायनानै लानांगोन नङाब्ला जोंहा जेबो गैया दा आंथ' आंनाव बिनि जोबथानाय जे आखल आखुनि अनगायै जोंहा जोंनि जिउखौ गेदेर गेरेमसा बा मुलुगाव समायना महरै जों सोरजिनो हाया आंनिया बेनो आखल आखुवा जाहैबाय आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो आंगोसिन आरो गोनांसिन दा जोंनि जिउ मोनसेखौ जोङो रां रुफा थाखा फैसाजों जों मोना नाथाय आखल आखुनि गेजेरजों जों जोंखौ गासिबो सम बिथिंआव जों बानायनानै लानो हायो सासे आखल गोनां मानसिया रां रुफा गैयाबाबो मोनसे गिदिर खामानिखौ गोरलैयैनो मावनो हायो नाथाय आखल आखु गैयै मानसिफ्रा जिउ मोनसेआव रां रुफाल' थानाय मानसिफ्रा बे हाबाखौ मावनो हायाबो जानो हागौ ओंखायनो आखल आखुवा बयनिख्रुइबो गोनांसिन आरो बेसेन गोसासिन होन्नानै आं सानो दा जोंबो गासिबो गथ' गथायखौ बेबायदिनो आखल आखु गोनां बानायनो उन्दैनिफ्राइनो नाजानांगौ उन्दै समनिफ्रायनो जुदि गथ' गथायखौ आखल आखु गोनां जों बानायनो हायाबा जोङो जेबोआनो लाब गैया जों फेलियार बायदि आरिखि जेरै रानाय औवाखौ फदबनो हाया दा थिग बेबादिनो उन्दै समाव जुदि गथ'खौ बानायनो हायाब्ला बे माब्लाबाबो मानसि जाया ओंखायनो जिउ मोनसेआव आखल आखुआ बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन आरो जोंनो बेखौ नांसिनगौ होन्नानै आं सानो जिउआ मोननो गैया बे मोननो गैयै जिउखौ जों बाहायनो रोंब्लासो बिनि गोनांथिखौ जों मोननो हायो दा ओंखायनो जोङो आखल आखुनि गेजेरजों समायना रमायना जोंनि जिउखौ जोङो साजायनानै लानांगौ जों बबेबा समाव गाज्रि साननाय गाज्रि गियान बुध्दिया फैनो नागेरोब्ला दिनै गिदिर गिदिर मानसिफोरा बुंलांदों दि जिउ सप्तासेआव साथाम माने सानथामा गिदिर मानसिनि लाइफ हिसथ्रिखौ फरायनांगौ होमब्लानो जोङो माखासे गियान बुध्दि मोनो आरो माने जोंनि अगियाना खारो बा मोजां आखल आखुनि जोङो बिगोमा जानो हायो ओरै होन्नानै जे संसाराव जों बयबो बेखौनो सानदो बा साननानै लानांगौ जों आखल आखुनि बिगोमा जानो नाजानांगौ मानो होनबा मानसिनि जिउआ आखल आखु गैयाब्ला रावजोंबो सिनायजाया आखल आखुवानो जोंनि दोहोन आं बेखौनो सानो दा गोबां थाखा फैसा रां रुफा गोनां मानसिफ्रा आखल आखु गैयाब्ला गावनि जिउ मोनसेआव जेबो मावनो हाया जोबथारनायाव बियो दुखु दाहा सैनांहैयो जों बे बाथ्राखौ मिथियो आखल आखुनि जे माने बेसेन बे बेसेना रां रुफा जों रुजु जाया दहाय बुंनाय बायदि सासे आखल आखु गोनां मानसिया मोनसे गिदिर हाबाखौ मावनायाव गोरलै नाथाय गोबां रां रुफा दोहोनि मानसिया आखल आखु गैयाबा बे हाबाखौ मावनो हायाबो जानो हागौ बेखौ बिनिफ्रायनो जों आं फोरमान मोनो जे माने आखल आखुवानो जोंनि जिउ मोनसेआव बयनिख्रुइबो बेसेन गोनांसिन आरो बेबायदि आखल आखुखौ जों सोरजिनो नाजा नांगौ आरो आखल आखुनि बिगोमा जानो नाजा नांगौ